جی ہاں آپ کی بات کیب والے سے ہی ہو رہی ہے آپ کو کیا کام ہے اچھا آپ کو دیوی پاٹن مندر جانا ہے جی جی ہاں چھوڑ دیتے ہیں بالکل جی ہمیں تقریباً دس منٹ لگیں گے کیونکہ ہم آپ سے پانچ کلو میٹر کی دوری پر ہیں اور آپ روڈ بھی خراب ہے ادھر کا تو دس منٹ لے کے چلیے آپ کہ دس منٹ میں ہم آ سکتے ہیں کیا ٹھیک جی کرایہ آپ کا تو پانچ سو لگے گا نہیں نہیں سب کا ملا کے ہی لیں گی جی نہیں ہمارے یہاں فکس ریٹ ہے یہ کم نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں جی یہ تو لگے گا نا آپ کو ہماری کار میں اے سی وغیرہ سب ہے آپ کو ساری سروس دی جائے گی جی ٹھیک ہے جی جی کوئی دقت نہیں ہے سب آ جائے گا آپ کا آپ کو دیوی پاٹن مندر تقریباً ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے کیونکہ فاصلہ بہت ہے ہوں جی ٹھیک ہے ہم جلدی کوشش کریں گے آنے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے